मुंहिंजे जीवन जो सभिनि खां रोमांचक सफ़रु ऋषिकेश में रहियो आहे मां ऋषिकेश पंहिंजे पंज छह दोस्तनि सां गॾु वई हुअमि औरि असां जीअं ई ऋषिकेश वियासीं असां अने सभिनि खां पहिरियों ॠषिकेश जे मंदर में मथो टेकोसीं औरि उन खां पोइ उन हुतां जे पासे में जेकी नदी आहे उतां जे नाव में सफ़रु कयोसीं औरि हुतां जे मार्केट में ॾाढी सारे ख़रीददारी कईसीं ॾाढो कुझु वरितोसीं उतां जो हिकिड़ो गेम हुओ मार्केट जे पासे में बंज जंपिंग करे कुझु नाम हुओ और उहो असां ने कयो हूअं त मूंखे ॾाढो भओ पियो थे क्यूकी उन में ॾाढी मथां खां हेठि पिया कनि जंहिंमें ॾाढी मूंखे भओ पियो थिए पर तॾहिं बि मां ठाने वरितो की मूंखे करिणो आहे इन करे मां कयो और उन खां पोइ जीअं ई रात थी उते पासे में जेको लक्ष्मण झूला जे उते ॾाढी सारियूं लाइटियूं पियूं जलनि जंहिंजी वजह सां हुतां जो नज़ारो हिकु नंबर पियो लॻे औरि मां अने उतां जी ॾाढी सारी फोटोस औरि वीडियोस ठाहियां औरि ॾाढी सारी नयूं नयूं जॻह घुला घुमियमि इन करे मूंखे ॠषिकेश में ॾाढो मज़ो आहियो